हैलो जय झूलेलाल मां जी वन लाजपत नगर टे सां ॻाल्हायां थी मां हिक कैब बुक कराई हुई तव्हांजो एजंसी सां अधु कलाक पहिरियों जेकी हिन महिल ताईं न आई आहे मां उन्हनि खे रिमाइंडर बि ॾिनो हुओ तव्हांजो ड्राइवर फोन नथो खणे हुननि जो नंबर आहे नव अठ टे ॿ हिकु चारि सत ॿुड़ी टे पंज मां रिपीट थी कयां नव अठ टे ॿ हिकु चारि सत ॿुड़ी टे पंज मां ड्राइवर जो नालो ना सुञाणा असांजो सॼो परिवारु इंतज़ारु करे रहियो आहे फ्लाइट जो बि टाईम थी थियो आहे तवां सां वेनिती आहे त तव्हां हुन ड्राइवर खे कनैक्ट कयोसि ऐं असांखे ॿुधायो त उहो केॾी नल ताईं थो अचे अगरि नथो अचे त उहो ड्राइवर खे मोटयसि तव्हां अहिड़ो ड्राइवर रखे करे पंहिंजी एजंसीअ जो नालो ख़राब था कयो पहिंजी कस्टमर सर्विस खे सुधारयोसि ऐं मूंखे जल्द खां जल्द ॿुधायो मां तव्हांजी कॉल जो इंतज़ार थी कयां साईं न त असांजी फ्लाइट निकरी वेंदी कृपया तव्हां हिन ते एक्शन खणो मां रिपीट कयां थी मां जी वन लाजपत नगर टे ॻाल्हायां थी जय झूलेलाल जय झूलेलाल